شہروں کے اسکول اور قصبوں کے اسکول میں بہت فرق ہوتا ہے جہاں پہ ہم شہروں کے اسکول کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ زیادہ ایجوکیشن اور زیادہ زیادہ فیسلٹیز ہوتی ہیں بچوں کو زیادہ اچھے سے ٹیچ کیا جاتا ہے لیکن اُس کو گاؤں کے اسکول میں اُنہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے پھر اُنہیں اچھے سے نہیں پڑھایا جاتا ہے اُن کی فیس اُن کو اچھی سی فیسلٹیز بھی نہیں دی جاتی ہے لیکن شہروں کے اسکول چاہے وہ سرکاری اسکول ہوں چاہے وہ پرائویٹ اسکول ہے اور سرکار اچھا سے اچھا ڈیولپ کرنا چاہتی ہے اسکول کو لیکن گاؤں کے اسکول میں ایسا نہیں ہوتا ہے گاؤں کے اسکول میں وہ لوگ بچے زیادہ اچھے سے نہیں پڑھواتے اُس کے لیے اُنہیں اچھے اسکول میں اچھی پڑھائی کے لیے اچھے اسکول میں ایڈمیشن کروانا پڑتا ہے اور جہاں تک بُری بات یہ ہے کہ شہروں کے اسکول میں کہ بچے سنگت سے بگڑتے ہیں اور غلط سنگت سے بگڑتے ہیں غلط سنگت تو ہر جگہ ہوتی ہے وہاں اچھے دوست نہیں ملتے ہیں تو اِس وجہ سے بچے بگڑتے ہیں اچھی ایجوکیشن نہیں پڑھ پاتے ہیں